खेलसँ हमरा ई फायदा होइ छै ताकि हम किरकेट खेलै छिए आओर हमर मतलब हमर जे शरीरमे तानव उनाव छै से दूर हो जाइ छै किरकेट एक एहन गेम छै जेकि एकदम सब कोइ खेलै छै आओर शरीरके तनाव भी दूर होइ छै इसीलिए सबकोइ किरकेट खेलै छै ओहिसँ थकान उकान भी नहि आबै छै शरीर भी तन्दुरुस्त रहै छै इसलिए सबकोइ किरकेट खेलै छै किरकेटके अलावा ई वालीबॉल भी सब वालीबॉलके जाहिसँ कि शरीर ओहिमे चलिते फिरते रहै छै इसलिए वालीबॉल सबसँ खेल अच्छा होइ छै वालीबॉल भी एक अच्छा खेल मानल जाइ छै जकरासँ आदमी स्वस्थ रहै छै आओर कभी भी तबियत किछु खराब उराब नहि होइ छै इसलिए वालीबॉल भी खेल जरूरी मानल जाइ छै खेलमे किरकेट हो गेलै वालीबॉल हो गेलै बैडमिन्टन भी बैडमिन्टन बास्केटबॉल फुटबॉल ईसब बहुत ही जरूरी मानै छै कि खेलमे ताकि आगे भविष्यमे खेल सकै छिए इसलिए कि इसीलिए खेलकूद भी जारी रखना चाहिए पूरी लाइफमे ताकि आपके सामने दिक्कत नहि होइ इसीलिए किरकेट खेलना जरूरी छै ताकि शरीरमे कभी बीमारी उमारी नहि होबै इसीलिए किरकेट उरकेट ज्यादा जरूरी मानल जाइ छै